اگر مجھے کسی فلمی ستارے سے بات کرنے کا موقعہ ملے گا تو میں شاہ رخ خان سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی سادگی پسندگی اور ان کی اداکاری مجھے بہت پسند آتی ہے اور ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کیسا گروتھ کیا ہے اور کن کن نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان کی اتنی ترقی کے پیچھے وجہ کیا ہے